जय झूलेलाल मां जॾहिं बि घुमण वेंदी आहियां त असां पहरीं उते पहाड़नि जा ऐं अहिड़ा भई नदियुनि जा इन्हनि जा फोटू कढंदा आहियूं असांखे नेचर वणंदा आहिनि ऐं राति जे टाइम में चंड तारनि जी रोशनीअ में बि असां फोटू कढंदा आहियूं चंड तारा बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि नदियूं पहाड़ बि सुठा लॻंदा आहिनि वणंदा आहिनि ॾाढा असां उन्हनि जा फोटू ॾाढा सुठी तरह कढंदा आहियूं